आतांच्या काळांत न्ही जाल्लें भुरग्या पसून वयस्कर म्हणजे म्हाताऱ्या लोकां पसून सगल्यांकूच कितें ना कितें हें आसता टेंशना म्हणटकीर कितें जाता प्रत्येक घरांत कितें ना कितें आसताच पूण कितें आसपाक जाय की समजा कितें एक प्रश्न आसलो जाल्यार तो आपल्या मदीं न दवरता आपले क्लोज आतां समजा भुरग्याक जर कितें जर आसत जाल्यार ताणें आपल्या आवय बापाय कडेन ओपन करून जावन ताणी सांगपाक जाय आनी ताचेर सोल्यूशन काडपाक जाय कितें ओगी जर बसत न्ही जाल्यार ताजें मागीर चड वाडत वता आनी मागीर ताजे दुशपरिणाम जाता आनी आतां कशें आसा तुमी एकदां ओपन जालें न्ही की ताचेर कितें सोल्यूशन काडपा शकता आनी आतां कशें हाजी सुद्दां सेंटर आसा म्हणजे कसलें सायकीयाट्रिक किंवा सायकोलॉजीकल तुमकां हें करतात कितें मॅडिटेशन करपाक हें करता सांगतात किंवाकिते जें तुमचें कितें आसा न्ही प्रश्न ताजेर उपाय सांगतात म्हणून आतां समाजांत जा कितेंय प्रश्न आसत किंवा कितलींय तुमकां टेंशना आसत न्ही ताजेरसून ओपन जायत न्ही जाल्यार ताजेर सोल्यूशन हें आसाच म्हणून आपले मदीं केन्नाच दवरूंक जायना सदांच कोणा कडेन तरी आपले कोण क्लोज आसा न्ही समजा फ्रेंड जर आसत आपलो क्लोज फ्रेंड आसत हेल्पफूल कसो ताजे कडेन तरी ओपन जावन आपलें कितें टेंशन आसा ते ओपन जावन मागीर ताजेर सोल्यूशन काडपा शकता म्हणून आपले भितर केन्नाच दवरूंक जायना टेंशना मागीर ती वाडत वता आनी ताचे दुशपरिणाम जावपाक शकता आनी समाजांत मागीर कितें वायटय घडपा शकता त्या पेक्षा म्हाका तरी दिसता की जास्तीत जास्त ओपन जावन सगळ्यां कडेन पब्लिकली न्ही पण आपले जे कोण क्लोज आसता न्ही तांचे कडेन आपलो प्रश्न हें करून ताचेर सोल्यूशन काडपाक शकता